हिंदी भाषा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमार और हिंदी भाषा के अलग अलग रूप है जैसे कि मेवाड़ी बुंदेलखंडी और खड़ी भाषा यह भले ही अलग अलग नाम पर दी गई हो पर यह हिंदी से ही सम्बन्धित है और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती है और हिंदी भाषा में ही सारे संसार के और संस्कार हिंदी भाषा से ही आते हैं इसलिए हम हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा में ही सबसे बात करते हैं और हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की भाषा है और यह आगे चल कर हमारे बाहर से आने वाले लोगों के मन को बहुत भाती है और यह हिंदी भाषा सुन कर उन बाहर के लोगों का मन बहुत खुश होता है इसीलिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए इस हिंदी भाषा के लिए हम आप सबको धन्यवाद बोलते हैं